फोरमायगोन दे आङो सिख्लायावनो भारा थानानै जि दायोमोन आं वेभिं आव बिदिनो जि दानायावनो भारा थायोमोन सासे मालिगनाव थायोमोन ओमफ्राय थानानै उनाव जि दायोमोन बिदिनो दा आं दाहैजेननायावनो बिराद गाज्रि जि दाहैदोंना आङो हाबाब सोरबा दानानै गालांनाय जि फोरखौनो दाहैबाय आं एखदम जेनेबा माबा ट्रिसखान जि ट्रिसखान जिखौ आङो मालाय दा मास मोनसे ना मास मोननै जि दानानै गालांनाय